हांवें थोडे इ बूक्स म्हज्या किंडल रिर्डराचेर घेतल्या ऐमजोन किंडल इ बूक रिर्डराचेर बुक वाचपाक खूब मजा येता बाकीच्या बुकांची प्रिंट केन्ना केन्ना बरी आसना बूक जर फेक आसलें बी जाल्यार इ बूकांक तो प्रश्नच येना जाय तेन्ना ताची फोंट मोटी कर बारीक कर तशेंच जर हांव खंय टुराक बी जर वता सुटयेक म्हज्या फॅमिली बरोबर बी जर वता जाल्यार म्हाका खुब बुकां व्हरची पडना म्हजे बरोबर जाका लागून म्हज्या सामानाचे वजन वाडटा हांव एकूच म्हजो किंडल इ बूक रिर्डर व्हरपाक शकतां आनी म्हाका जाय तितली बुकां जाय थंय वाचपाक शकता जर खंय म्हाका एक नवो विशय कळ्ळो किदें हांवें जर पळयले आनी म्हाका ताज्या विशीं जर खंयचो बुक जर आयकपाक आयलो जाल्यार हांव सोमतोच तो म्हज्या किंडलाचेर डावनलोड करतां आनी तो इ बूक वाचपाक लागता बूक बूक वाचप खूब सुटसूटीचे आसता आनी आमचे वाचूनय खूब बेगीन जाता